हमारा जिले में विकास तो हो रहा है लेकिन अगर हम दस पन्द्रह साल पीछे चले जाएं तो अभी के समय में हमारा जिले में विकास हो रहा है लेकिन अगर हम अभी के समय और दूसरों को कम्पैर करें तो हमारा जिला में विकास थोड़ा कम हो रहा है हमारा जिले में बहुत लोग आर्थिक समस्या के है और कुछ लोगों मतलब स्वास्थ्य के बारे में भी बहुत तड़प रहे बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे और कुछ लोगों को हमारा जो नेचर है हमारा जो सामाजिक जो पर्यावरण है उनको भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसी लिए हम हमारा जो गमटमेंट है उनको थोड़ा रिकुएस्ट कर लेते है कि हमारा जो इस जिले में थोड़ा गाड़ी जो कम कर लेते है अगर जो गाड़ी जो लोग इतना चलाते हैं ना वो थोड़ा कम अगर कर लेते है तो एयर पलूसन नहीं होगा जिस वजह से लोग थोड़ा कम बीमार पड़ेंगे और थोड़ा मतलब अगर गाड़ी जो चलाने में अगर कम कर लिया है तो ट्राफ़िक भी नहीं होगा देन हम सही वक्त में सही समय में कुछ जगह मतलब जिस जगह को जाना होगा हम वहीं पर पहुँच जाएंगे और थोड़ा आक्सीडेंट भी कम होगा अगर हम रोड को बदल देंगे ये ये सब कुछ कुछ बातें अगर ये सब मतलब सही में कर लेते हैं ना तो लोगों को इतनी तकलीफ़ नहीं आती होगी अगर नहीं करेंगे तो ये लोगों को हम को तकलीफ़ आता है तो इसी लिए हम चाहते है कि इस चीज़ पर भी गमर्नमेंट को ध्यान देना चाहिये